جی ہاں میں نے ایک تصویر بنائی تھی جو بھائی چارگی پر تھی اسے مختلف شہروں میں منعقد کیا گیا فوٹوگرافی اکسپوزیشنس میں بھائی چارگی کی تصویر کو عوامی طور پر دیکھا گیا مقامی اجتماعات کانفرنس یا تبادلوں میں میری تصویر کو شائع کر کے لوگوں کے ساتھ تبادلہ کیا گیا سوشل میڈیا پلیٹفامز جیسے کہ انسٹاگرام ٹویٹر فیس بک وغیرہ پر بھائی چارگی کی تصویر کو شیئر کر کے لوگوں تک پہنچایا گیا اور اس میں مجھے یہ تجربہ ملا کہ لوگوں کو یہ بہت پسند آئی اور عوامی بھائی چارگی کا پیغام ملا